बहुत हमरा ई इच्छा छल जे ई गाना गाबी जे गाना कऽ बोल छलै रफी साहेबके ओ दुनियाँके रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले तऽ दू चारि बेर जे छै से हम ओकरा पर अथि कयलहुँ याद कयलहुँ फेर दिमागसँ हटि जाइत छलऽ सुरमे नहि सेहो जाइत छलै तकर तकरबाद जे छै से हम गाबै लगलहुँ तऽ सुर सेहो पकड़ऽ लगलै आओर बढ़िआँसँ हम गाबि सकैत छलहुँ हँ आ गेलहुँ याह आओर जे छै हुनकर बहुत गाना छै हूँ किशोर कुमार जीके सेहो हमरा दिलमे भेल जे नहि हुनको गीत हम गाबी तऽ मै हूँ घोड़ा ये है गाड़ी हँ हुनकर इच्छा बहुत पसन्द आएल तऽ ओहो हम जे छै से स्टेज पर गयलहुँ हँ हमरा बहुत निक लागल आ किछु दिन हमरा दिक्कत भेल बाद बाँकि हम बहुत सुन्दरसँ ओकरा से गाबि कऽ से अथि कयलहुँ जे लोको बहुत प्रशंसा कयलक ई गीत सब कऽ हँ तऽ हम अपन गाबी तऽ भक्तियो गीत हम बहुत एहन गबैत छलहुँ हँ कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीँ बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा इहोके लेल हमरा बहुत किछु करए पड़ल लेकिन बादमे गबैत गबैत हम ओहो गीतके से बढ़िआँसँ ढङ्गसँ गयलहुँ किर्तनोमे गाबि रहल छी हँ कोनो दिक्कत नहि